हमर चित्रकलामे विशेष रुचि है उ है मिथिला लोक चित्रकला कै लए कि मिथिला लोक चित्रकलामे दाय माय बहीन गोबरसँ जोड़सँ टाटके घरपर मिट्टीके घरपर आओर कपड़ाके कुच्ची बनाके जे चित्र बनाबै छलखिन तऽ ओहि चित्रमे मिथिलाके सन्स्कृति सभ्यता विवाह शादी कोहबर जनेउ आदि जत्ते परम्परा छै सभपर आधारित चित्र बनायल जाइ छै आओर मिथलेमे जन्म हमरो है तऽ अपन मातृभाषाके मातृकला हमरा किएक नहि पसन्द रहत हमरा सभसँ जादा पसन्द रहत हम तऽ कहबनि कि जे भी नया नया कलाकार छथि सभके एहिमे विशेष रुचि लिअके